हमारे अनुसार अच्छे खेल और महान खेल खिलाड़ी पे डिपेंड है जो खिलाड़ी अच्छे खेल से खेलते हैं खेल की भावना से उनकी प्रतिस्पर्धा बढ़ती जाती है ना कि व्यक् व्यक्ति से ही समुदाय का खेल से सम्बन्ध है जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो इसमें ग्यारह प्लेयर खेलते हैं कोइ अच्छा रन बनाते हैं तो कोई अच्छे बॉलिंग बाॅलिंग करते हैं तो कोई अच्छी फील्डिंग करते हैं ये रोचक देखने में लगता है इसलिए लोकप्रिय होते जाता है और शतरंज में जितनी भी खेल खेलते हैं उसमें अच्छे ढंग से खेलते हैं कि हाथी कैसे चलता है घोड़ा कैसे चलता है राजा कैसे चलता है सिपाही कैसे चलता है इस खेल को एट्रेक्टिव किया जाता है कि जैसे ही हम चलते हैं एक दूसरे की प्रतिद्वन्दी की भावना से वो खेल उतना लोकप्रिय होगा अगर हम लोकप्रिय नहीं बनाएंगे तो मेरा मुकाम कैसे हासिल होगा मुकाम हासिल करने के लिए हमलोग लोकप्रिय बनाते हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेलते हैं शतरंज को हम इंडोर गेम भी खेलते हैं अपने इंस्टीच्यूट में अपने इस्कूल में अपने कॉलेज में भी खेल पाते हैं महान खेल खिलाड़ी पे डिपेंड है चाहे सचिन तेन्दुलकर हों गावस्कर हों कपिलदेव हों या ध्यानचन्द्र हों या विश्वनाथ आनन्द हैं ये सब जो खिलाड़ी हैं शतरंज के क्रिकेट के ये खिलाड़ी पे डिपेंड है खेल जितने अच्छे कलात्मक दृष्टिकोण से वो खेलेंगे वो उनका लोकप्रियता बढ़ते जाएगा खेल खिलाड़ी पे डिपेंड है और कुछ खेल हमारे जन प्रतिस्पर्धा के दृष्टिकोण से भी खेला जाता है तो ये विश्वकप है या वन डे है यह टेस्ट मैच है ये इस भ्यू से खेला जाता है ना कि प्रतिस्पर्धा के दृष्टिकोण से खेला जाता है खेल को खेल की भावना से खेली जाती है और कोइ व्यक्ति अगर खेल की खेल को खेल के भावना से नहीं खेलते हैं उनकी वो बुराई होती है उनकी तभी अच्छाई होगी जब अपने प्रतिस्पर्धा को अच्छे ढंग से वो कलात्मक दृष्टिकोण से वो निखार सकते हैं